आङो आंनि थांखिया गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनो थाखायनो आं दाउ अमा लायो आरो सि दानानै फानो बेजोंनो आं बेजों आं गथ' गथाइफोरनि फरायनायाव आङो सहाय आङो फोरोंलांनो फोरोंलांनो थाखाय आं थांखि खालामदों बे गथ'फोरा रोङोब्ला गावनि आथिं गावनो गसंथानो थाखाय आङो थांखि खालामदों आङो खस्थ' लानानैब्लाबो आङो सि दानानै फानो आरो दाउ अमा लायो बेखोनो फाननानै आङो गथ'फोरनि नांगौआव आङो बेजोंनो सोलिलाङो आरो न'खराव नांगौफोरखौ आङो बेजोंनो मोननो हायो बेनो आंनि थांखिया